हेलोके बाजै छियै अच्छा हँ हँ बतेबै हम जरुर बतेबै अहाँ एबै तबे ने बतेबै मतलब हँ मतलब कि ओतऽ छै

देखु एतुका रहन सहन एकदम बढ़िआँ यऽ खाद्य जेहन खोजबै ओहन मिलै छै एहन बात नहि छै एतऽ हर तरहकेँ खाद्य मुख्य भोजन छै दालि भात चोखा समझलियै मुख्य भोजन तऽ हमरा सभके इएह भेलै हर भात चोखा चटनी जे मतलब तरह तरहके छप्पन प्रकारके तरुआ की खबर छै समझली मतलब एकदम एकदम शुद्ध खाना छै अपन खेतीके रहै छै चावल तावल अपन खेतीके अनाज रहै छै खेतीके मतलब हर चज रहै छै मतलब सब्जी अपन अपन लोग अपने जे बगलमे पड़ोसी सब जे छै पड़ोसी सब उसब अपन खेत उपजाबै छै तऽ हमसब ओकरेसँ जाकऽ खरीद लै छी मतलब उ सब एकदम अपन रहै छै तरह तरह सब्जी रहै छै ओकरा सब लग हँ देखू हँ पाहिलेसँ तऽ बहुत बढ़िआँ भए गेलै पहिले एते नहि रहै व्यवस्था समझलियै पहिले तऽ देखू हँ पहिले जे शिक्षा ठीक छै

हँ ई बात हम एकदम राइट बोलबै आओर ई एकदम बात सही छै समझलियै आब आइकाल्हि लोग ओते मैथिली शुद्ध नहि बोलि पाबै छै आब बाहरी देशके भाषा अपना रहल छै आइ ई बात हँ ई जादा भए रहल छै हमसब ई कोशिश करि रहल छी जे ई बात के नहि हुए आओर हमरा मिथिलामे मैथिली बोलल जाइ मिथिला भाषा मीठा भाषा छियै समझलियै हमर दादा हमर दादा पुरषा जे रहै एकदम बढ़िआँ मिथिला बाजैत रहै मीठा बाजति रहै सुनैमे एकदम बड़ नीक लगैत रहै

देखु एतुका खेती एकदम बढ़िआँ यऽ सरकार जे यऽ पूरा पूरा व्यवस्था एकदम बढ़िआँ देने यऽ या नल देने यऽ पोखरि देने यऽ बगलमे तालाब यऽ पम्पीसेट यऽ पटाबैमे पानि हुँ बोलु हाँ ई छै ने कोशी नदी छै हाँ आओर भए गेलै मन्दिर छै समझलियै मन्दिरके नाम भुलि रहल छी खास कए कऽ अभी कोशी नदी छै तऽ उ दृष्टि छै देखैवला समझलियै ओहिमे पानि भरल रहै छै डबडब करैत रहै छै एकदम अहाँके आनन्दित लागत तऽ ठीक ठीक ठीक